बेगूसराय जिला में सब ढंग के बात करते हैं कुछ आदमी मैथिली बोलते हैं ठेठी बोलते हैं हिन्दी बोलते हैं बेगूसराय जिला में समस्तीपुर जिला पड़ते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं मैथिली भाषा बोलते हैं बेगूसराय जिला में कोई हैं ठेठी भाषा बोलते हैं उसमें कुछ हिन्दी बोलते हैं कुछ ठेठी बोलते हैं बोलने का तो कुछ अथि नहीं है बोलने का कुछ गुलगुलौने रहते हैं तो वो भी जहें तहें बनाकर डेरा रहते हैं उसके बाद उसको ना खाने पीने का रहता है ठेकाने सोने का बनाते हैं खाते हैं वहाँ पर बेगूसराय जिला में मोची जात रहते हैं डोम जात रहते हैं वहाँ पर जूता सिलते हैं और बाजा बजाते हैं रहते हैं उसके बाद बेगूसराय जिला में बोलने का कोई ठेकान नहीं है बेगूसराय जिला में कुछ लोग हिन्दी बोलते हैं कुछ लोग ही ठेठी बोलते हैं गुलगुल यहाँ पर सब रहते हैं वहाँ पर डेरा जहिं तहिं बनाकर रहते हैं उसको बाद उसको ना खाने का ना सोने का ठेकान रहते हैं समस्तीपुर जिला में लोग रहते हैं वहाँ पर मैथिली भाषा बोलते हैं मैथिली भाषा बोलते हैं वहाँ पर समस्तीपुर जिला में भी रहते हैं मोची